हॅलो म्हाजें नांव श्रेया गॅस बुकींग सेंटरान लागला न्ही कॉल

हांवेन गॅस सिलींडर बुकींगच्या म्हाज्या हालींच्या अनुभवाचेर कांय प्रतिसाद सांगपाचे आशिल्ले वेबसायट खरचें मंद आशिल्ली आनी म्हाज्या खात्याच्यान रक्म रक्म काडिल्ले तरी म्हाजें फारीकपण दोन फावटी अपेस आयले ताका लागून खूब असुविदा आनी हांव ते सोडोवपाक गिरायक आदाराक संपर्क करचो पडलो जर वेबसायटीचे कार्यक्षमताय सुदू सा सुदारूंक येतली जाल्यार उपकार जातले खास करून फारीकणी खातीर जाका लागून अशें प्रस्न परतून घडचे नात